آئی فون میں استعمال کرتا ہوں اس میں اسٹوریج کی بہت پرابلم ہوتی ہے اگر آپ اسٹوریج بڑھائیں گے تو پھر ریٹ بہت ہائی کر دیتے ہیں اور اگر اسٹوریج کم لیتے ہیں تو پھر بہت صفائی میں ایک تو فون کی جو کیمرے کی کوالیٹی ہے نا وہ بہت بہتر ہوتی ہے اس کا پکسل تو اس سے میموری بہت صفائی میں بھر جاتی ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو آئی کلاؤڈ پہ جو ڈیٹا جاتا ہے وہ ہم کو پانچ یوز ملتی ہے ہمارے پاس چونسٹھ والا ہے اچھا اس کے بعد وہ خریدنے کو کہتے ہیں کہ منتھلی جو ہے سیونٹی فائیو روپیز پہلے سکسٹی تھا شاید ففٹی تھا اب سیونٹی فائیو روپیز جو ہے اس کو پے کیجئے اور وہاں پر اپنا ڈیٹا سیب کیجئے اس کے علاوہ جو ہمیں اس میں جو دوسری بنیادی پرابلمس جو اس میں لگتی ہیں مطلب آئی فون میں وہ یہ ہے کہ آپ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں جو دوسرے انڈرائیڈ والے انجوائے کرتے ہیں نا فری کی چیزیں چونکہ انسان فری کی طرف بھی مطلب بھاگتا ہے اب ایسا نہیں ہر آدمی بہت پیسے والا ہے اس کو مطلب کسی کو شوق ہے بہت پیسے والا نہیں ہے ہر آدمی نیٹفلکس ہے اس کے علاوہ امیزون ہے اس کے علاوہ ہاٹ اسٹار ہے وہاں سے سبسکرائب کر کے پیسے دے کے موویز نہیں دیکھتا ہے تو کچھ لوگ دوسرا راستہ نکالتے ہیں جیسے کہ ٹیلی گرام سے دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اچھی اچھی موویز وہاں پہ پڑ جاتی ہیں اور بھی بہت سے مطلب جو ہے مادھیم ہیں جہاں سے لوگ موویز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آئی فون میں مطلب کوئی یہ طریقہ نہیں ہے وہ سب اس میں چلتی ہی نہیں ورک ہی نہیں کرتی ہیں یا تو آپ خرید کے ہی دیکھئے اس کے علاوہ جو ہے اور بہت سی اپلیکسنس ہیں جو آئی آئی آئی فون پہ ورک نہیں کرتی ہیں اس کے علاوہ پی ڈی ایف والی جو پرابلم ہے اس میں بھی کافی مشکلات آتی ہیں تو یہ مطلب اگر کسی کے پاس مطلب آدمی چاہے تو سبسکرائب کر کے دیکھے وہ الگ بات ہے لیکن اگر کچھ فری کے اور دوسرے راستے اختیار کر کے اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں آئی فون میں تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے